यौ तऽ हम तऽ सब्जीके लेल तऽ छैये ठीक छै सब्जीके मार्केटिंगमे कनी बरसात छै आओर बिक्री कनी कम छै आओर हम कए दिन मने अहाँ लगमे जाइके प्रयास करय छियै हँ हँ तऽ से तऽ ठीके छै मानि लिअ जे एखन जे छै सब्जीके बिक्री जे छै से कम छै आओर बरसातके जे सीजन छै तैमे बरसातके लएके कनी मने किसान सब लगमे जे जाइ अबयके कनी असुविधा होइ छै तऽ एखैन जे छै से हमरा सबके जे छै से आओर बिक्रिओ कम छै सब्जीके नहि तऽ आब जखन अहाँ केलियै हन गप तऽ हम तऽ अइपर ध्यान देबे करबय अहाँ लगसँ आओर आनयके सब्जीके प्रयास करय छियै आओर से मानि लिअ जे बिक्रीके जे उपर निर्भर छै एखन बिक्री जे छै से अहाँके बजारमे मार्केटिंग धरतइ हन हम जे छै से आगूसँ प्रयास करय छी जे अहाँ लगसँ फेर हम आनी सब्जी आओर अहाँ जे छै से कोन कोन सब्जीके एखन उपलब्धता छै

अच्छा हँ तऽ ठीक हँ तऽ ठीक छै जे आब जे छै ने से हम अहाँ लगसे जे छै से सब्जी मेलके कहलहुँ हन तऽ आब हम अहाँ लगमे लै लए आबि जायब

नहि हँ हँ ठीक छै तऽ हम जे छै से अहाँ लगमे आब जे छै से आबि रहल छी आओर अहाँ लगसँ जे छै से हम लेनाइ शुरू कऽ देबय सब्जी ओइ लए नहि कोनो छै

नहि नहि ओ हँ ठीक छै तऽ आउ ठीक छै सर हँ हँ ठीक छै चलतइ रोजी रोटी केना ने चलतइ चलतइ ठीक हँ ठीक छै राखू तऽ